हँ हमरा चाही हँ चावल हमरा लैके छै अपने दोकानमे कोन कोन चावल हइ

चावल एते महग किए कऽ देलियै

आ हमरा घर होलै रंगबिरि बासमती चाउर भी छै अपनेके दोकानमे

अहाँ कि कहै छियै अपने के चावल खराप नहि ने हएत ठीक छै आबै छी हम लै लए